हैल्लो सनाक्षी केह् हाल ऐ तेरा बस ठीक यार साढ़े इद्धर में बमार होई गेदी ही ते साढ़े पिंड इक्क हैल्थ सेंटर खु'ल्ले दा ते में गेई ते इक्क मैड़म निं आंदी इक्क हैल्थ सेंटर पैह्ले अगर कुतै आई बी जा ते दोआइयां दिक्खियां में ते इन्नियां ओवरडेट होई गेदियां सारियां एक्सपायर होई गेदियां में बी ऐम्म ओ उद्धर आई ते उद्धर कुछ बी निं हा ते कल चलगे दौनें जनें कट्ठे परतियै उद्धर बंद ही उस दिन आहो यार चलगै दौनें जनें कुसै दिन टैम कड्ढी लैने आं चलने आ दौनें जन्ने फिर आहो चलगे ते कुसै दिन टैम सनाई ओड़ तां चल ठीक ऐ फिर तां